ہیلو مشرا جی ہیں جی مشرا جی میں نے آپ لکشمی اینڈ ٹور اینڈ ٹراویل سے بات کر رہے ہیں ہاں مشرا جی میں نے کل ایئرپورٹ جانا ہے جی وہ میرے پاپا کی فلائٹ ہے لینڈ ہو رہی ہے ڈھائی بجے تو مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا تقریباً بارہ بجے تو سر مجھے اپنا ڈرائیور سے بات کر کے بتا دیجیے یا کیسے ممکن ہو تو میں ان سے بات کروں کہ وہ میرے پاس کس وقت تک پہنچ جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ وہ ساڑھے گیارہ تک میرے پاس پہنچ جائیں جی بہت شکریہ جی آپ ہاں مجھے میں بارہ بجے تک ان کا ویٹ کر لیتا ہوں جی جی جی شکریہ شکریہ مشرا جی شکریہ